हमरसभके गाँवमे एक साल पर उग्रतारा महोत्सव होइत छै जे बड़ा भव्य मानल जाइत छै बड़ा सुन्दर लागैत छै मतलब कलाकारसभ आबैत छै दूर दूरसँ बढ़िआँ बढ़िआँ कलाकारसभ सिंगरसभ आबैत छै अपन नृत्य प्रस्तुति देखाबैत छै सभके सामनेमे दूर दूरसँ लोक देखय लेल आबैत छै ई मतलब उग्रतारा महोत्सवके ई एके सालपर होइत छै बड़ा नीक होइत छै जे कि हमहूँसभ भाग लए सकैत छी एहन बात नहि छै तऽ मतलब सभकेँ देखा सकैत छी अपन कला डांसके गानाके तऽ ओसभ चीज नीक लागैत छै आओर गायकोसभ आबैत छै ओकरा बजायल जाइत छै गाबैत छै मनोरंजन लागैत छै सुनैमे बढ़िआँ लागैत छै डांस देखैमे गाना सुनैमे सभ देखै लेल आबैत छै उग्रतारा महोत्सव ईसभ देखय लेल आबैत छै तऽ ई मतलब दू तीन दिनके लिए होइत छै उग्रतारा महोत्सव बढ़िआँ रहैत छै सभ देखय लेल आबैत छै